राज्याक येरादारिची सेवा तशी पळयल्यार थोडे कडेन बरीच उत्तम आसा एकतर नेशनल हायवे आनी सगळें केल्ल्यान एकंदर सगळें वन व्हे बी जाल्ल्यान सगळी तशी त्या पद्दतीन सगळी बरी आसा थोडे कडेन थोडे जाग्यार जे प्रायवेट बसीस किंवां हे आसा थंय थोडे कडेन कितें मातशीं गर्दी जाता प्रॉब्लेम जाता थोड्या जाग्यानीं अशें आसा बाळ्ळी कुंक्कळ्ळी किंवा पैंगीण सारक्या अशें आमचे गांव ल्हान ल्हान गांव आसा थंय थोडेशें ट्राफिक म्हणजे थंय गाडयो मात्शें चड हे जाता गाडयांची बी थोडीशी गर्दी जाता गर्दी जाता म्हणजे जागो ल्हान पडटा दुकानां हे ते लागी आयिल्ल्यान अशें थोडेशे कडेन त्रास जाता पूण तशें पळय पळोवपाक गेल्यार सगळे कडेन बाकिचे आसा नवीन सुदारणा केल्ले कडेन सादारण हे बरी आसा हे सुदारणा आसा आनी हातूंक बरी जाल्ली आसा